मेरे जीवन में सब से ज़्यादा महत्व मैं अपने बच्चे को देता हूँ मेरा बच्चा अभी छोटा है उसको मैं स्कूल भेजता हूँ तो उसका ध्यान रखता हूँ ये अच्छा पढ़े और काफ़ी तेज रहे पढ़ने में आगे भी ये ठीक ढंग से पढ़ता रहे तो ये इसकी जिंदगी सुधर जाएगी तो हमारी भी अच्छी जिंदगी रहेगी तो मैं सबसे ज़्यादा महत्व अपने बच्चे की पढ़ाई पर दता हूँ काफ़ी टाइम निकालता हूँ मैं बच्चे के लिए और उसको अच्छी तरह स्कूल में भी देखने जाता हूँ और घर पे उसको पर्सनल खुद मैं पढ़ाई कराता हूँ और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए मैं कोचिंग की भी व्यवस्था करूँगा लेकिन मैं सबसे ज़्यादा महत्व बच्चे की पढ़ाई को देता हूँ